जैसे हम घरके काज करते हुए भी हमरा बहुत बहुत बेहतरीन शौक हय कि हम ब्यूटी पार्लर सीखी आगे बढ़ी जॉब सबसँ अच्छा जॉब हमरा जैसे टीचर सबसँ अच्छा जॉब लागैय लेकिन हम माने जॉब नहि कर पाबै छी जाहिसँ हम ओकर तैयारी करै छियै कियाकि हम जॉब करी टीचरमे